دہلی کا جو سیاسی نظام ہے جیسے کہ ہمیں پتا ہے کچھ خاس موقعوں پر کافی بھیڑ ہو جاتی ہے کافی مطلب کنٹرول کرنے کی ضرورت پڑ جاتی جیسے کہ آپ کا چھبیس جنوری کو دیکھتے ہیں ہم کافی بھیڑ ہوتی ہے لال قلعہ کی طرف اور آپ کا یہ پندرہ اگست ہو گیا پولنگ ڈے ہو گیا ووٹنگ جب جب ہماری ووٹ ووٹ پڑتے ہیں تو اس کیس میں جو دہلی کا سیاسی نظام ہے وہ کافی اچھے سے ہمارا ان سب چیزوں کو ڈیل کرتا ہے کنٹرول کرتا ہے جیسے کہ ہمارا جو ٹرافک ہے ٹرافک جو ہمارا ٹرافک کنٹرول کیا جاتا ہے ٹرافک پولیس کے دوارا کافی حد تک بہت ہی اچھے سے بہت ہی بہترین طریقے سے ہمارا جو ٹریفک ہے وہ کنٹرول کیا کیا جاتا ہے ٹریفک پولیس دوارا دہلی کا سیاسی نظام تو اس طریقے سے اس طریقے سے جو ہمارا دہلی کا سیاسی نظام ہے وہ بہترین طریقے سے کچھ خاس موقعوں پر کام کرتا ہے جیسے کہ ہمارا ٹریفک رولس ٹریفک ٹریفک کو کنٹرول کر لیا پولنگ ڈے کے دن جو ہماری بھیڑ ہے اس کو کنٹرول کیا تھوڑا سی آر پی ایف کے تھرو اور کافی مطلب کئی جگہ روک لگا دی کئی جگہ بہت